हमारे क्षेत्र में स्वास्थ से जुड़ी कई सारी सुविधाएँ हैं जो कि हमें स्वास्थ के लिए काफी अच्छा योगदान देती हैं एवं हम इनकी कभी भी मदद ले सकते हैं हमारे बैतूल जिले में एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर सारी सुविधाएँ युक्त सारी चीजें है वहाँ पर मुफ्त फ्री इलाज होता है हमारे देश में जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक आयुष्मान कार्ड बनाया गया है इस आयुष्मान कार्ड के कारण हम पाँच लाख तक का मुफ्त इलाज कर सकते हैं इस योजना का उद्देश्य सभी गरीबों के लिए है जो कि पैसे नहीं दे पाते हैं इस आयुष्मान कार्ड का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं यह मैं बताता हूँ इस आयुष्मान कार्ड का उपयोग किसी भी सरकारी गैर सरकारी या फिर एकदम प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जा सकता है इसमें क्या होता है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ पेशेंट ज्यादा गंभीर हो जाता है तो उसमें उसका पाँच लाख तक का मुफ्त इलाज होता है और जो भी खर्चा आता है प्राइवेट या गोवर्मेंट हॉस्पिटल में वो सारा खर्चा गोवर्मेंट अपनी तरफ से देती है और वो आयुष्मान कार्ड के कारण वो कट जाता है जो कि वहाँ के डॉक्टरों को या फिर उनकी पेमेंट मिल जाती है उन्हें तो यह आयुष्मान कार्ड पाँच लाख रुपए तक का हमारा इलाज करवा सकता है एवं इसकी वेलेडिटी एक साल तक होती है जो कि हम एक साल के अंदर पाँच लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं बाकी ये वैसे किसी को ऐसी कोई भी दुर्घटना या मानहानि कभी होना नहीं चाहिए सभी का स्वास्थ्य अच्छी रहना चाहिए हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी वाले कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा काम करते हैं वे अपने क्षेत्र में घूम घूम कर हर बच्चों को टीकाकरण लगवाते हैं पोलियो पिलवाते हैं हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमें अपने छोटे जो बच्चे हैं पाँस साल से कम वाले उन्हें जब भी पोलियो पिलाने का समय आता है उस समय हमें पोलियो उन्हें पिलवानी चाहिए जो कि फिर आगे उनके स्वास्थ्य में ये काफी अच्छा योगदान देती है तो यही सारी योजनाएँ हैं जो कि हमारे क्षेत्र में हैं और हम इसे अप्लाई भी कर सकते हैं आंगानवाड़ी के लिए कई फॉर्म्स निकलते हैं जो कि दसवीं और बारहवीं बेस पर होते हैं तो हम इन्हें भर सकते हैं नर्सिंग के लिए और बारहवीं के बाद हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके बाद हमें एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो हम उस कॉलेज में अच्छी प्रिप्रेशन के बाद भी हम आगे नर्सिंग फिल्ड में जा सकते हैं तो यही सारी योजनाएँ हैं